दानि जुगाव इन्दि सि इन्दि सि दानांगौबा एम्फौला एम्फौनिफ्राय माबा ओ खुन्दुं लुनानै माबायो इन्दि सि जायो जोंहा बर'फ्रा बर' दखना गानखायोखा जि दानानै बे आरो नेपालि दङ राभा दं बिस्राबो गावबा गाव दानानै गानो राभाफ्राबो बर'फ्रा गामसा दानानै गानो दखना दानानै गानो खुन्दुंखौ थु मायदि होनांगौ आवा थुनग्रोनांगौ आवा थुनखांनानै मायदि होनांगौ मायदि होनानै सोंनांगौ सोंनानै आरो थोरनांगौ थोरखांनानै नो खननांगौ नो खननानैसो दानो मोनो दा जि बेखौनो बायो मानसिफ्रा बिदि गो माबानांगौखाय ओंखायनो दाना रेदिमेद मोननाय बेबायदि खस्त'खौ बायो नालाय ओंखायनो बायनानै गानो मानसिफ्रा आरो बै इन्दि सि मुगायाबो बिदिनो एम्फौ फिसिनांगौ मुगा एम्फौ फिसिनांगौ एम्फौनिफ्रायसो रुनांगौ एम्फौ फिथोबखौ रुनानै लुनांगौ थुननांगौ आरो सोंबा माबा लुखांनानै आरो मायदि होनानै आरो थुनबावनांगौ थुनखांनानैसो सोंनानै माबानोसै इन्दि सि जायो बेनिफ्रायसो खम बे बिदि खस्त'खौनो बायो दानि मानसिफ्रा जा आरो एम्फौ फिसिबावनांगौसो फिसिनानैसो फिथोब थोबनानै माबानानै ओ बेखौनो बायो मानसिफ्रा जोंसो गोदो खस्त' खालामलाबायोमोन दाना बाबाय रेदिमेद मोननायखाय बाबाय दा दाना जोंबो